دیہی لوگوں کھیل کھیلنے میں اس کی سب سے پہلے اس کی ورزش ہوتی ہیں اور اس کا ہڈی مضبوط ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا شریر بھی اسٹرانگ ہوتا ہیں جس سے کہ اس کو کسی طرح کی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کھیل کھیلنے سے ہمارے مستشک کو بھی اس کا اچھا پربھاؤ پرتا ہیں اور ہمارے مستشک کا ہر بھاگ اچھے سے کام کرتا ہیں اس میں کسی طرح کی خون کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہیں اور ہمارا برین واس ہوتا ہیں اس کھیل کھیلنے سے ہمارے شریر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی منورنجن بھی خوب ہوتی ہیں کوئی بھی کھیل کیوں نہ ہوں اسے کھیلنے میں خوب مزہ آتی ہیں اور خاص طور سے دیہی میں کے لوگوں میں کھیل کھیلنے میں خوب مزہ آتی ہیں کیونکہ اس میں پورا کا پورا انٹرٹینمنٹ ہوتی ہیں لوگ کھیل کے ساتھ ساتھ اس میں ہنسی اور مذاق بھی ہوتی ہیں اس طرح سے لوگ کھیل کھیلتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہیں کہ یہاں کون سی کھیل کھیلی جا رہی ہیں ایسا لگتا ہے وہ کسی اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوں یا پھر کسی مداری کا کھیل دیکھ رہے ہوں اس ٹائپ سے یہاں کھیل کھیلتی ہے لوگوں کو دیکھنے میں خوب مزہ اور آنند آتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ کھیل کھیلتے ہیں اس کا شریر اسٹرانگ اور اس کی باڈی صحیح ہو جاتی ہیں اسے کسی بھی طرح کا کوئی بھی بیماری نہیں داب سکتی ہے کیونکہ اس کے شریر اسٹرانگ اور اکسرسائز کیا ہوتا ہیں جس کے ذریعہ لوگ کافی ہیلدی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوستھ بھی کھیل کو کھیل کی بھاؤنا کی طرح کھیلنے چاہؑیں نہ کہ اسے سیریس موڈ میں کھیلنی چاہئیں اور اس سے کسی کو ہانی بالکل نہیں پہنچانا ہیں کس کو ہم لوگ کو کسی کو بھی ہانی پہنچا دیں اور اس کو تکلیف پیدا ہو